हेलो हा सिंधी होटल लाजपतनगर मां लाजपतनगर ॿ मां ॻाल्हायां थो मां हिकिड़ो दाल पकवान ऐं साई भाॼी जो ऑडर कयो हो इलाही देरि थी वई अञा ताईं आयो कोन्हे असांजा महिमान वञण जे लाइ त्योहार वेठा आहिनि हाणे अगरि तव्हां जल्दी मोकिलाए सघो था त मोकिलाए छॾो न त वरी उहो ऑडर तव्हां जो केंसल थी वेंदो त कोशिश करे जेतिरो जल्दी थी सघे थो जल्दी में जल्दी मोकिलायो